हांवें आजून पर्यंत तशें विणपाक कोणाक शिकोंक ना आनी हांव म्हजें आवय करता तें पळोवन शिकलेलें विण विणकाम हें कांय कठीण अशें आसना फक्त उमेद आनी पाशेंस आसपाक जाय